हलो हाँ भईया मैं शंकर बात कर रहा था भईया मैं अभी आपकी कार से हाँ हाँ आपने मुझे अभी दस नंबर छोड़ा ना हाँ मैंने अभी अभी तो आरक्षित की थी आपकी कार हाँ कुछ टाइम पहले ही तो आपने मुझे छोड़ा भईया आप पीछे देखिए मेरा बेग है छूट गया उसमें गलती से हाँ भईया मैं जरूरी मीटिंग में आया हूँ अपने कार्य की हाँ तो मेरा बेग आपके इसमें छूट गया आप कहाँ पहुँच गए भईया अभी कहाँ आप नहीं मार्किट पहुँच गए भईया आपसे कृपया निवेदन है भईया आप मेरा बेग ला दीजिए उसके अंदर मेरा लेपटॉप और मोबाइल है भईया हाँ मेरा उसमें छूट गया है कब तक आएँगे हाँ आपने मुझे जहाँ छोड़ा था मैं उसी स्थान पे हूँ हाँ है ना भईया हाँ हाँ हाँ भईया वही बेग है मेरा हाँ हाँ हाँ अमेरिकन का है अमेरिकन टूरिस्ट हाँ भईया हाँ आप मैं मैं वही स्थान पे आपका वेट कर रहा हूँ आप आके मुझे यहाँ पे फोन कर दीजिए भईया ध्यान से रखिएगा बेग को आप मेरे बहुत जरूरी काम के सामान हैं उसमें हाँ भईया हाँ हाँ ध्यान से भईया ठीक ठीक आप ठीक भईया धन्यवाद भईया मैं आपका यहाँ पे इंतजार करा हूँ भईया आप आ जाइएगा भईया और मुझे यहाँ पे फोन कर दीजिएगा हाँ ठीक हे भईया ठीक